नगर प नगर पालिका पंचायत समाज में छा छा हले पियो हिनजे हुन में कमु कंदी आहे साफ़ु सफ़ाईअ जो ध्यानु ॾींदी आहे सफ़ाई वारनि जो ध्यानु ॾींदी आहे सोसाइटी में सफ़ाई कीअं थिए थी ऐं घर में आसे पासे जो माहोल ते ध्यानु ॾींदी आहे कंहिंजे घर में कुझु परेशानी आहे त हुनजे बि में सिंधी पंचायत जेका पंचायत हूंदी आहे हुन में एक्टिव हूंदी आहे कंहिंजे घर में दुख मुसिबत हुजे त हुन में बि सिंधी पंचायत एक्टिव हूंदी आहे उन्हनि खे कोई मदद हुजे कोई कुझु कमु हुजे त हुन में बि सिंधी पंचायत एक्टिव हूंदी आहे